चिरां जिल्लायाव बोसोरफ्रोमबो दै बाना आरो दै लोमसावनायखौ नुनो मोनो बे चिरां जिल्लायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जोबोद दै लोमसावनाय आरो आरो दै खुरखानायखौ नुबोनो मोन्दों मानोना चिरां जिल्लायाव जोबोर दैमा दैसाफोर दङ बे दैमा दैसाफोरानो बे गामि खाथि खालानि न'खरखौ खुरखायो खुरखायो आरो बिसोरखौ बे गामि खाथि खालानि दैमा दैसानियाव नुबोनाय मानसिफोरा आलाय सिलाय जानानै जानांगौ जायो बिनि थाखाय सोरखारा गुबुन गुबुन रोखोमनि राहा लानाङो बिनि थाखाय गोबां बजा जायो मानोना बे गामिनि मानसिफोरा मानसिफोरा बाख्रि खांनायजों मानायजों जोबोद आलाय सिलाय जानाङो जानाङो सोरबाहा माइरं गैया सोरबाहा न' थानो गैया आरो सोरबाहा सोरबाहा हा हु खुरखाजायो मानोना मानोना बे दै खुरखानायाव गोबां रोखोमनि खहा जानानै फैनांगौ जायो बिनि थाखायनो सोरखारा बे दैफोरखौ होबथानो थाखाय गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि राहा लानायनि लानांगौ जानानै लानांगौ मानोना सोरखारफोरा बिदिखौ नायाबा सोरखारा बिदिखौनो नायनांगौ नायनांगौ मानोना दैज्लां बोथोराव बोसोरफ्रोमबो हा खुरखानाय आरो हा गिसिखानायफोर नुनो मोनो हा खुरखानाय हा खुरखानाया जाबाय बे हा खुरखाब्लाथाय बे हाफोर हानि मालिगाबो जोबोर खहा जानांगौ जायो आरो बिसोरहा न' बां गैया जानाङो बिनि थाखाय बिनि थाखाय सोरखारा गोबां लेबेलनि देम आरो दालांफोरबो बानायनांगौ जायो मानोना सिराङाव दाबोसिमबो गोबां रोखोमनि डेभेलपमेन्तफोरखौ नुनो मोना मानोना चिरांनि थाबायग्रा लामाफोराबो मोजां जाया हाखर हाला मा हाला बिनि थाखाय सोरखारखौ गोबां रोखोमनि राहा लानांगौ जायो लानायनि थाखाय खावलायनांगौ जायो मानोना दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोरावबो जोबोर कलेज स्कुलफोराव फैनायनि थाखायबो जोबोद खहा जानांगौ जायो बेनिखायनो बेनिखायनो स्टुडेन्तफोराबो जोबोद कलेज स्कुलफोराव फैनो असुबिदा जायो आरो दै थाबायबो जाया स्टुडेन्त मा डेन बिसोराबो जोबोद फरायसाफोरनि मोनैनि थाखाय जायो आरो चिरां जिल्लायाव मोनसे बिमा दैमानि दै दं बे बिमा दैनि जाय जायफोर बारनायनियाव थायो बिसोरो दैज्लां बोथोराव कलेजाव थांनो जोबोद उसुबिदा जायो उसुबिदा जायो मानोना दैज्लां बोथोराव दै देरबाथाय दालां गैयिजों मायिजों आरो दै देरनायजों मानायजों कलेजफोराव फैनो हाया जायो मानोना हा खुरखानाय हा गिसिखानाय आरो दालां गैयिआव दै देरबाथाय कलेजफोराव फैनो हाया जायो बेनि थाखाय सोरखारा गोबां राहा लानांगौनि थाखाय लानांगौ जायो मानोना मानोना सुबुंफोरा सुबुंफोरा जोबोद दै खुरखानायजों मानायजों जोबोर खहा जोबोर खहा जायो आरो जों जोंनि आबहावाफोरखौ इसे साफा साब सिखोन लाखिनांगौ जायो जेराव मेरावबो लेथ्रा दाखोर गारनाङा लेथ्रा दाखोर गारनाङा मानोना बेफोर लेथ्रा दाखोरा जोंनि आबहावा एसे गुबुंले जायो दि आबहावा गुबुंले जानायसिम जानायजों दैफोराबो आजिखालि ग्लबेल वार्मिंफोरखौ जोबोद नुनो मोनबाय बेनिखायनो इसे जों साफा सिखोन लाखिनो थाखाय बेखौ बा साफा सिखोन लाखिनो थाखाय नाजानांगौ मानोना आजिखालि ग्लबेल वार्मिं आ जोबथा बारायबोगासिनो दं जायनि जाहोनाव जोबोद दै बाना दै खुरखानाय दै खुरखानाय आरो दै हा गिसिखानाय हा खुरखानायफोरखौ नुनो मोननाय जायो बांसिन नुनो मोननाय जालांबाय मानोना बिदि दै खुरखानाय मानायजों सुबुंफोरा जोबोद खहा जायो आरो सुबुंफोरा बिदि खहा जानायजों जोबोद आलाय सिलाय जानांगौ जायो बेनिखायनो सोरखारा बे सोरखारा बिदिफोरखौ जेसेबां हायो एसेबांनो फोसाबनो आरो फोसाबनानै दालांफोर माबाफोरखौ आरो लामाफोरखौ फोसाबनो थाखाय जों खावलायनांगौ जायो खावलायनाय जायो मानोना सुबुङा थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोद खस्थ' आरो दै खुरखायोबा मा खुरखायोबा जोबोद खस्थ' मोनो बिनिखायनो जों जेसे हायो जेसे हागौ एसेबांनो आबहावाखौ साखोन सिखोन आरो जेराव मेराव लेथ्रा फेथ्रा गारनोबो नाङा बिदि बेबायदिनो लामाफोरखौबो सिखोन साखोन जेरै जेरै न'खरखौ सिखोन साखोन लाखियो बेबायदिनो लामा हाफोरखौ इसे सिखोन साखोन लाखिनांगौ बे मानोना जे जों उनाव बेफोर ग्लबेल वार्मिं फोरा एसे खमायो बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनो एबा बिफां लाइफांखौ मानोना बिफां लाइफांखौ दानफायबाबो बिफां लाइफांनि दानफायनानै बिफां लाइफां दानफायबाथाय एसे गरमफोराबो बारा जायो आरो गरमफोर बारा जाबाथाय दै अखा हानायाबो एसे बांसिन जायो बेनि थाखायनो जों बिफां लाइफांफोर दानफायनो नाङा आरो आरो जेसेबां हायो बिफां लाइफांफोर गायनांगौ दै सेर सेर गायनांगौ आरो हा खुरखायिनि थाखायबो गुबुन गुबुन राहा लानांगौ राहा लानांगौ बेबायदिनो हा खुरखायिनि थाखायबो जोंनि सोरखारा इसेफोर न' हा गैजायिफोरखौ बिसोरखौ नायनांगौ जेन इसेफोर देम बानायनो नांगौ इसेफोर बान्दो खोना होनांगौ मानोना बिदि हा खुरखानाय न'खरा बिदि हा खुरखाजानाय मानसिफोरा जोबोर खहा जायो